असांजे शहर में जीअं स्वास्थ्य जी शेवा या मूं परिवहन जी शेवा या शिक्षा या ॿियूं कहिड़ी बि मुलभुत आवश्यकताऊं आहिनि उन्हनि खे अञा सुठी करण जे लाइ मां सरकारि खां रिक्वेस्ट करण चाहियां थो त जीअं स्वास्थ्य शेवा आहे जीअं अञा बि असांजे हिते सरकारी हॉस्पिटल आहे त उहो हिकु हॉस्पिटल आहे ख़ाली त अञा असांजे खेत्र में अहिड़ी जॻहियूं बि अञा खाली आहिनि जिते वॾा वॾा मैदान आहे त असां सोचो था की उते बि माना हिकु वॾो हिकु ॿ अञा हॉस्पिटल असांजे हिते सरकारी हॉस्पिटल खुलनि त इहा बि माण्हुनि जी ॾाढी मदद थी सघे थी छोजो हिकु ई हॉस्पिटल आहे उहो बि हमेशा ॾिसो त भीड़ भाड़ लॻी रहंदी आहे जाम भरियलु रहंदो आहे त ऐं परियों परियों खां माण्हू हिते अचनि त अहिड़ी जॻहि ते विच में सैंटर ठाहियो वञे ॿियूं बि हॉस्पिटलूं खे हुतां खां माण्हुनि खे बि अचण में ॿियनि बि जॻहि ते वञी सघनि उते सहुलो पवनि त भीड़ भाड़ बि घटि थिए ऐं माण्हुनि खे वधीक लाभ थिए ॿियों परिवहन शेवा में मां हीअं चाहियां थो की भई कड़क ट्रैफिक जा रूल्स कयां वञनि जीअं रोड जे विच में बि रस्ता हूंदा आहिनि त उन्हनि में माण्हू हिकु पासे खां ॿिए पासे आराम सां हली था वञनि त उन में कॾहिं एक्सीडेंट जा

पर आराम सां वेंदा ऐं रूल्स खे फॉलो कंदा त इन में असांजा एक्सीडेंट थियण जा चांसिस घटि थी वेंदा ॿियों पढ़ाई जे खेत्र में मां ईअं सोचा थो की अॼुकल्ह मां असां ॾिसी रहियां आहियूं की जिते बि सरकारी ऐं प्राइवेट स्कूल आहिनि पर माण्हू वधीक पंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल में मोकिलिनि था जीअं उते फैसिलिटी वधीक थी मिले पढ़ाई ते वधीक ध्यान थो ॾिनो वञे ट्रांस्पोर्टेशन जी सुविधा ॾाढी सुठी थी हुजे भले पैसा वठनि था पर माण्हुनि खे अॼुकल्ह पैसनि जो कोन पई आहे पर उहो पंहिंजे ॿारनि जे लाइ सुठी फैसिलिटी था चवनि त सरकारी स्कूलनि में बि इहा फैसिलिटी प्रोवाइड करी वञे सुठा शिक्षकनि जी भर्ती करे करी वञे उन्हनि खे ॿारनि खे सुठी शिक्षा ॾिनी वञे ईअं न की सरकारी शिक्षक छा अॼु छा थो सम्झे की भई मूंखे त हाणे इन नौकिरी था केरु कढी कोन थो सघे त मां सठ सालनि ताईं हीअं ई ईअं ई रहंदसि त ईअं ई पढ़ाया पर उहा शइ ग़लति आहे उन जी आचार्य बि कोन त ध्यानु ॾियनि त हिकु कुझु कड़क रूल्स रैगुलेशन हुजिणा खपनि सी सी टी वी हुजिणा खपनि ॾिस ऐं रैगुलर चैकिंग हुजिणी खपे